असां पंहिंजी बाग़बानी में पर्यावरण खे बचाइण लाइ घणेई पेड़ पौधा लॻाईंदा आहियूं जंहिं सां सभिनी खे जंहिं सां सभिनी खे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले ऐं पेड़ न कटण लाइ सभिनी खे चइजे हिन सां असांजे पर्यावरण शुद्ध रहंदो ऐं बची रहंदा ऐं असांखे वधीक पैट्रोल डीजल वारा गाॾी घोड़ा न हलाइण घुरिजे जेतिरो थी सघिजे पंधु हलिजे